जाइ छियै जानवर गाय किनै लए बजार तऽ एक दू गोटे सँ पुछै छियै नहि होइ छै तऽ फेर देखै छियै समझमे जेना बैठै छै बढ़िऑं छै तऽ तेना खरीदै छियै हमरा सबके ओते नॉलेज नहि रहै छै नहि छै जानकारी तऽ दू गोटेसँ पुछै छियै अरोसिया पड़ोसियासँ पुछै छियै नहि तऽ लए जाइ छियै साथमे तब खरीद कऽ लाबै छियै अगर बिमाड़ रहै छै तऽ फेरो बेच दै छियै फेर दोबारा खरीदै छियै ठीकठाक रहै छै तऽ पोसै छियै एहि तरीका सँ हमरा आरके गाय भैंस किनै छियै अरोसिया पड़ोसियाके लोक सब रहै छै तऽ पता रहै छै एहि दुआरे हमरा आरके समैझ बुइझ कऽ लै छियै गाए भैंस